हाँ नमस्ते

हाँ हाँ हाँ बोलिए हाँ कल हो जाएगा

हाँ हाँ कर लेंगे हाँ हम कर देंगे ना रेट बता देंगे नहीं नहीं

मेरा काम बढ़िया रहता है हो जाएगा ठीक है ठीक है हम कर लेंगे शिकायत का नाम नहीं आएगा कल से क्या पैसा चाहिए हम कर देंगे आपको

नहीं पाँच हज़ार लेंगे कम हो जाएगा थोड़ा बहुत सौ दो सौ हो जाएगा सौ दो सौ हो जाएगा

हाँ तो हम हम किर फ़ायदा होगा अगर दो सौ छोड़ देते हैं कम से कम हमको

रखना चाहिए मुझको ना हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक कर देंगे ठीक है ठीक है नहीं अकेले रहेंगे